हम कोनो धर्मक बात करब तऽ सभसँ पहिले हिन्दू मुस्लिम धर्मके आओर हमरा भारत दिनमे सभसँ पहिले छब्बीस जनवरी अगस्त छब्बीस जनवरीमे झण्डा फहड़ायल जाइ छनि दोसर पन्द्रह अगस्तमे सेहो झण्डा फहड़ायल जाइ छै पन्द्रह अगस्त भारत देश आजाद भेल छनि ओइके बाद स्वतन्त्र जे भेल छथिन ओइपर झण्डा फहरायल जाइ छथि अइमे सब बच्चा सभके इएहे सीख देल जाइ छै कि ककरो गुलामी नहि करबाक छै आओर खुद अपना पयरपर खड़ा होके खुदसँ सहानुभूती सहानुभूति आओर हेबाक चाही आओर पाबनिके बात करय छै तऽ दू जेना कि सबसँ पहिले होली होली होइ छनि ओइके बाद दुर्गा पूजा छैठ होली होली एहि लेल मनायल जाइ छनि कि हि मतलब आपसमे भाइचारा बनल रहय आपसमे दुनू एक दोसरके कहावत छै कि बुरा ना मानो होली है एहि लागल कहल जाइ छै कि दुनू गोटा जब आपसमे रङ्ग एक दोसरके लगेतइ तऽ सारा दुःख झगड़ा साराक हटि जेतय आओर मोन खुशी पवित्र शान्ति भऽ जाइ छै होलीके लेल